सोरबा सानस्रिनो सोलोंजेनबा आं बिखौ बेनो बुंनो सान्दों दि आंबो बांद्राय मोजाङै सानस्रिनो रोंद्राया आं बे सानस्रिनो सोलोंजेननाय मानसिखौ बेनो बुंनांगोन दि सोलोंजेननाय समाव दै गोथौआव दै दाहाराव जाहाथे दा सोलोंथों मानोना सोलोंजेननायाव मानसि मानसिफ्रा गोबाङानो रोंखाया नालाय रोंनोसो सोलोंजेननाय जायो बे समाव मानसिफोरखौ लानानैसो सोलोंनांगोन नङाब्ला रोङाबा गब'नानैबो थैफ्लांनो हागोन आरो दै दाहारफ्राव गोथौफ्राव बोहैखारलांनाय जायगाफ्राव दा सानस्रिथों मानोना बेफोराव हारसिङै सानस्रिबा गोजावलांफ्लांबा मानसिखौ मोननाय नङा मानसिआ बुखारलांफ्लांनानै गोमानो हागौ नखरनि मानसिफ्रा गाज्रि मोनगोन गोसोखौ आरो दा सोलोंथों बेबादि बिदिनो मोजाङै सानस्रिनो फार्स्टआव दै थब्लिआवनो नरमेल दैआवनो सानस्रिनो सोलोंथों नङाबा मानसि लानानै सोलोंथों जाहाथे सानस्रिनो सोलोंजेननाय समाव जेबो खस्त' मोना सानस्रिनो सोलोंजेननाय मानसि थाफानांगोन आरो गोजान गोजान जायगायाव दा सोलोंथों जाहाथे सोरजों हाजोनि दैफ्राव दा सोलोंथों जाहाथे गोजान गोजान जायगायाव थांनानै दा सोलोंथों जाहाथे खाथिनि दैमा दैसाफ्राव थौब्लेफ्रावनो सोलोंथों जाहाथे नङाबा गबलाबायनानै गोजावलाबायनानै मानसिया थैफ्लांबा मोननाय नङा लाइफआ लस जागोन ओंखायनो जाहाथे खाथि खाल खाथिनि दैफ्रावनो बा न'नि इसे गोथौ दैफ्राव थौले बाथायनानै सानस्रिनो सोलोंग्रोथों